ए नों बबेहाय दङ गय दङ ना गय ए सेरसेआव बेसेबां गयआलाय ए होमबालाय पास केजिसो नांगौमोनहाय आंनो औ जानो एसे प्रग्राम फिसा दङ नालाय ओमफ्राय ए बुरजाखा दा पास केजियाथ' जाखागोन बुरजाखा ए ओमफ्रायो गाबोन लायनोसै आं होमबा

ए होमबालाय माब्लाथो सोलाबो समफोरहाय समफोरहाय ए दे ओमफ्राय दखान होदों नामा ए होमबा माबायाव थांनोसै दुइथासेयाव थांनोसै आं

ए होमबालाय माबायाव बेलासिफोराव थांनोसै बेलासि बेलासि थिनथा सारिथा बिदियाव

ओमफ्राय जागोनसो औ मोजां ना गाज्रि गयफोरालाय ए ए

औ

दोनथारदे गयआ

औ गाबोनलाय बबेहायथो थांगोन नांलाया दे न'आव सोलाब्बा लायनोसै औ दे होमबालाय दोनथ'दो दे दोनदो होमबालाय औ दोनदो होमबालाय